کچھ مقامی تحفظ یا اقدامات ہیں جو ناسک ضلع میں موجود ہیں جیسے کہ چاندوڑ وہاں پر بہترین موسم سازگار خوشگوار ماحول نظر آتا ہے جو کہ ایک اہم پوائںٹ ہیں